हालो हां म्हाका आत्ता मोबायलाचेर म्हज्या मेसेज येयल्या तुमी ऑडर डिलीवर केल्या म्हणून पूण म्हाका कांय आजून ऑडर मेळूंक ना ही कशी कितें म्हाका मेसेज येयल्या तुमी चेक केला म्हाका ऑडर मेळ्ळ्या कांय ना ती तुमचे डिलीवरी पार्टनर कोण मात्शे तुमी तुमच्या डिलीवरी पार्टनराक कॉल करून विचारतात की म्हाका खरेंत डिलीवर केल्या कांय ना तीं ऑडर नाजाल्यार म्हाका तरी नंबर दियात हांव तरी कॉल करून तांकां विचारतां ऑडर म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून रिसीव मेसेज येयल्या पूण आजून कांय म्हजे कडेन ऑर्डर पावूंक ना मात्शी तुमी पिल्ज कनफर्म करा आनी म्हाका कळयता का हांव तुमकां परत कॉल करूं कित्याक म्हाका बेगीच्या बेगीन ती ऑडर जाय आनी समज ही मिसप्लेस जाल्या जाल्यार कित्याक मिसप्लेस जाल्या हे म्हाका कळपाक जाय कदाचीत तुमी दुसरे जाग्यार ही ऑडर डिलीवर केल्या जायत म्हाजो एडरेस सारको क्लीयर आसा म्हाका समज घरा कडेन ऑडर मेळ्ळ्या जाल्यार कोणा कडेन तरी पावल्या आसतली कोणे तरी घेतल्या आसतली रिसीव केल्या आसतली बाय चान्स तशें जाला जाल्यार म्हाका मात्शे कळयात कित्याक हांवें सगळे कडेन घरा कडेन विचारून पळयलां की म्हाका कोणेच सागूंक ना ऑडर येवना म्हणून आनी म्हाका मोबायलाचेर मेसेज येयला ऑडर पावली म्हणून हय ही कशी कितें मेसेज येयला मात्शी इनक्वायरी करा हय मागीर तुमकां परत कॉल करता